ہلو السّلام علیکم میں حمیرہ بول رہی ہوں ہاں آپ ٹریویل ایجنسی سے بول رہی ہیں جی میں نے آپ کے ٹریویل ایجنسی کے بارے میں کافی سنا ہے تو بات یہ ہے کہ میری چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں تو میں ووکیشنل ہالیڈیز ووکیشن پر جانا چاہتی ہوں تو ہاں مجھے کار ہاں مجھے کشمیر جانا تھا

ہاں آپ کے کتنے کلرس کی مطلب کیسی کار ہوتی ہیں کلر وغیرہ اچھا جی جی جی تو مجھے بلیک اسکارپیو چاہیے تھی ہاں جی جی جی اور اور کرایہ کتنا ہے جی مجھے شام چھ بجے کرا کرایہ کتنا ہے جی جی

تو کرایہ کتنا جیسے سات لوگ ہیں تو سات ہزار یا واپسی اور آنے جانے میں کتنا ہوگا جی جی ہاں تو ٹھیک ہے مجھے بلیک چاہیے تھی اسکارپیو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک شکریہ جزاک اللہ خیر تھینک یو شکریہ جزاک اللہ خیر